ہمارے یہاں بہت سارے ایسے تواہمات ہیں جن پر لوگوں کا یقین ہے لوگ انہیں پورے دل سے مانتے ہیں مثال کے طور پر اگر کہیں کوئی جا رہا ہو اور اس کے سامنے سے بلی گزر جائے تو وہ پھر آگے بڑھنا گوارا نہیں کرتے وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ بلی گزر جانا بلی کا راستہ کاٹ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے اسی طریقے سے تو ان کے تواہمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورتوں کو باہر نہیں لے جانا چاہیے جبکہ یہ غلط ہے اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کا بھوت پریت اور جنوں پر بھی بہت زیادہ یقین ہے بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر بھوت رہتے ہیں چڑیل رہتی ہیں تو وہ وہاں پر جانے سے کتراتے ہیں اور وہاں پہ جانے سے وہ گریز کرتے ہیں اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اگر کوئی دماغی سنتلن بھی اگر کھو دیتا ہے یا دماغی طور پر بھی وہ بیمار ہے اس کے ذریعے اس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر کی حرکتیں کرتا ہے تو وہ یہ مانتے ہیں کہ اس کے اوپر بھوت آ گیا ہے پریت آ گیا ہے تو وہ بجائے ڈاکٹر کے جانے کے وہ کسی بابا کے پاس چلے جاتے ہیں یا کسی مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں تو اس طریقے کے تواہمات اعظم گڑھ میں پائے جاتے ہیں